ہندوستان میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں ہندوستان میں ایک بہت ہی طرح کے لوگ رہتے ہیں ایک دوسرے کے بہت ہی اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں ہندوستان ہندوستان کا تعریف جتنا ہی کریں اتنا کم ہی نہیں ہندوستان میں سب طرح کے لوگ رہتے ہیں کوئی اچھے رہتے ہیں کوئی خراب رہتے ہیں ہندوستان میں ہر طرح کی لوگ ملتے ہیں کوئی اچھا رہتا ہے کوئی خراب رہتا ہے کوئی کوئی یہ کام کرتا ہے کوئی وہی کام کڑتا ہے ہندوستان نے ایک ایشا ہے جوکہ وہاں شب رہنا پسند کرتے ہیں ہندوستان میں ایک دوسرے سے جو ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کے مل کے رہتے ہیں ہندوستان میں سب بھائی بھائی بھی آپس میں رہتے ہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں ہندوستان میں ہر طرح کی کلچر رہتے ہیں ہندوستان میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں ہندوستان کی تعریف جتنا کم کرے وہ کم پر جائے گا ہندوستان کی تعریف جتنا ہی کرے وہ کم پڑ جائے گا ہندوستان میں ایک دوسرے سے لوگ میل محبت سے رہتے ہیں بھائی چارہ سب مل کے رہتے ہیں ہندوستان ایک بہت ہی اچھے ملک ہے جہاں پہ ہم دوسرے ایک دوسرے کے لوگ مل کے رہتے ہیں نہیں لڑائی جھگرا کرتے ہیں ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں ہندوستان کی ہر طرح کی چیز ہندوستان میں ملتی ہے ہر چیز ملتی ہے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں ہندوستان میں میل محبت سے رہتے ہیں ہندوستان میں ڈھیر سارے لوگ ڑہتے ہیں ہر طرح کی لوگ ڑہتے ہیں اچھی قسم کے لوگ ڑہتے ہیں بڑے قسم کے لوگ رہتے ہیں ہندوستان میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں ہر ہر طرح کی لوگ ہوتی ہے ہندوستان بہت ہی اچھی ہندوستان ہے ہندوستان میں لوگ ڈھیر سارے پائے جاتے ہیں بہت سارے لوگ رہتے ہیں ہندوستان بہت ہی اچھے